मां हाणे वेझो हिकड़ी स्मार्ट वॉच वरिती उहा ॾाढी सुठी आहे हुन में कॉलिंग बि थी थिए पेई ऐं फ़ोन नंबरु बि थो ॾिसणु अचे कंहिंजी फ़ोन थी अचे ऐं ॿियो हार्ट बीट थो ॾेखारे टाइम त ॾेखारे ई थो अलगि॒ अलगि॒ टाइप जो वॉलपेपर थो ॾेखारे ॿियो हुन में टार्च ॾिनलु आहे हुन मां असां कॉलिंग बि था करे सघूं स्मार्टवॉच ॾाढी सुठी आ अॼु जे ज़माने में